खेलसँ लोकके जीवनके समग्र जीवनमे गुणवत्तापर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै जाहिसँ कि ओकर खेलेनाइसँ व्यायाम होइत छै शारीरिक स्वस्थ्यता बनल रहैत छै आ खेल जे छै से अपने आपमे एकटा बहुत पैघ चीज छै हमसभ खेलाइत छलहुँ हम क्रिकेट खेलाइत छलहुँ वोल्लीबॉल खेलाइत छलहुँ फुटबॉल खेलाइत छलहुँ जाहिसँ कि जे शारीरिक बल जे छै से खेल जे छै से शारीरिक बल उत्पन्न करैत छै तैँ खेल जे छै से लोकक जीवनके बहुत ओकरा गुणवत्ता उत्पन्न करैत छै ओकर जीवनकेँ सँवारैत छै ओहिसँ ओकर जीवनपर सकारात्मक प्रभाव पड़ैत छै